हेलो हँ हम अमला देवी हमरा गाछ लेबाक चाही बुझलियै देखिऔ हमरा लेबाके चाही जे बढ़िआँ लीची अहाँजे दाना अहाँकेँ बेगु ओतुका मजफ्फरपुर बला लीची लेना यऽ आम अहाँकेँ जे कलकतिआ मालदह बम्बइ लेबाक चाही एकर अहाँकेँ जे छै से एगो बोम लेना यऽ आ जामुन नहि नहि हमर लेबाके चाही जे छै दुए चारिगो गाछ लेबै की दर देबै केना दाम करबै से अहाँ दूटा तीनटा आम लेब एगो लीची लेब एगो जामुन लेब अहाँ कोनो लड़केके जे छै लए कऽ कहबै जे घर पर पहुँचाबैला बुझलियै हमरा किओ नहि यऽ हँ देखियौ हम जे छै से एक सए टका अहाँकेँ जे छै आम लेब आ बढ़िआँ लीची जे दाना जे छै डेढ़ सए टके लीची लेब आ जामुन जे छै से देखिऔ बढ़िआँ जामुन जे बड़का फर जामुन से अहाँ हमरा पचास टके लेब ताहिमे मञ्जुर यऽ ने तऽ भेज दिऔ घर परकऽ हँ हँ तऽ हँ अच्छा

तऽ आर नहि ने देबै यौ

आ कोनो दिक्कत होयत तऽ आपस करब गाछके